हँ विकसित दुनिआकेँ मतलब छै जे अहाँ अपन घरमे बैसल छी आ पुरा दूनिआकेँ देखियौ एकर साथे अहाँ जे छै से अहाँ दूनिआकेँ कोनो भी मुल्कमे बड़ा सुगमता से पहुँचु आ विकसित दुनिआ से मोस्टली कहल जाइ छै अमेरिका आ युरोपियन कन्ट्रीज खासकऽ स्केनेडेवियन कन्ट्रीज जे ओ तीनो ध्रुव पर तऽ छै लेकिन दुनिआकेँ अचम्भित करय वाला देश छै एकरा कहल जा सकै सभकेँ सपनोकेँ दुनिआ अछि एकरामे हम एक देशके नामके साथ साथ किछु बाजय लेल चाहै छी ओकरा बारेमे नॉर्वे एक उदहारण छै पुरा दुनिआकेँ लिए जतय एक बच्चा पैदा होइ छै तऽ ओ सरकारकेँ भय जाइ छै ओकरा कोना विकास कयल जेतै ओ सरकारकेँ उत्तरदायी होइ छै ने कि माँ बापकेँ होइ छै तऽ एहिमे छै कि ओ बच्चाकेँ हरेक संस्कार दै लेल ओ सरकार तत्पर छै जे जे चीजसँ हमसभ जे छै से अपना आपकेँ मयस्सर करय पाबै छियै ओ सारा चीज एक सरकार जे छै एक एक बच्चाकेँ दै छै एकर बदलामे एक बात आओर कहयके अहि कि विकसित दूनिआकेँ मतलब होइ छै हमरा हिसाबसँ जतय क्राइम नहि हुए जतय खुशहाली हुए जतय लोककेँ जे छै से लाइफ रिस्पेक्टेन्सी जे छै से ओ बेसी हुए आओर हरेक चिजमे सुगमता हुए प्रतिस्पर्धा जे छै से कनि कम हुए आओर एकर साथ साथ अहाँ सांस्कृतिक रूपसँ काफी उच्च होइ तऽ ई सभ चीजकेँ जब सारा गुणवत्ता पर जब नजर देल जाइ छै कियातऽ हमरा सभकेँ लागयै छै कि तकनिकी रूपसे बेसक अमेरिका और कनाडा आओर

एगो एहन देश छै जे पिछला छओ महिनामे कोनो क्राइम नहि एखन तक भेल छै कतौ बहुत दिन पहिले एकटा मेट्रोमे केयो गप सपमे केकरो एक रत्ती चाकू लागि गेलय तऽ ओ क्राइम एतेक पैघ ओकर भऽ गेलय जे लागलै कि ओइ ठुमका सरकार खसि पड़तै तै विकसितकेँ मतलब ई होइछै अगर दोसर आस्पेक्ट देखल जाए विकसित देशकेँ तऽ ई छै जेकि अहाँ कते कम समयमे कतेक अधिक से अधिक ट्रेवल कऽ सकै छी एकरा लिए हमरा लागैछै जे सभसँ बेहतर उदाहरण छै फ्रान्स और जर्मनी जतय कि एक सिम्पल कार छै से ओ चलय छै डेढ़ सौ किलोमीटर एक सौ चालीस किलोमीटर प्रति घण्टाकेँ रफ्तार सँ

शताब्दी राजधानी ट्रेनो नै चलय छै ओई रफ्तारसँ ओइठाम कार चलय छै सिम्पल

तऽ चौथा नमुना छै विकासकेँ कि केना अहाँ तकनीकसँ अपनाआपके जोड़ि पाबै छी कते ज्यादा लोक तक मे तकनीक जे छै से ओकर एक्ससेबिलिटी जे छै से ओकर पहुँच जे छै से कतेक जादा लोक तक छै ई बताबय छै अहाँ कते विकसित छी

सारा शोध जे कयल जाइ छै अहाँकेँ मोबाईल हो या इन्टरनेट हो या कम्प्युटर हो ई सारा जे छै से कही ने कही पश्चिम सभ्यताकेँ हीं देन छै आइके दुनिआमे जे छै से आई चीजकेँ जापान और चीन जेना देश जे इस्रायल मुल्क छै ओ काफी आगाँ एलै हँ एकरा करयमे आ ओकर पिछा पिछा अपनो सभ लागल छी जे कहुना ने कहुना ई चीजकेँ हमहुँ खुद विकसित करी और अहि क्षेत्रमे आगाँ बढ़ी तऽ एहि रफ्तारमे जते आईटी छै आईआईटी छै चाहे ओ चेन्नई होइ चाहे ओ कानपुर होए बेंगलुरु होए ई सभ जे छै इनफैक्ट एखन पटनोकेँ बात हम कय सकय छी कियाकि पिछले कुछ दिन पहिले पटनाकेँ जे सीटेटकेँ साथ मजबुतीसँ बाउन्ड एलै हँ ओ हम कनि मनि पढ़लहुँ हँ तऽ ओइ बड़ नीक लागल तऽ विकास या विकसित होएकेँ मतलब याहे छै बदलल दूनियांकेँ परिदृश्यकेँ जँ अहाँ तक हम पहिले मुश्किलसँ बीस साल पहिलेकेँ बात कहय छी मेहसीसँ सहरसा जाएमे हमरा सभकेँ दो घण्टा लागैत रहय सिम्पली आब जे छै से अहाँ आधा घण्टामे या पैतीस मिनटमे आरामसँ पहुँच जेबय तऽ इहो विकासकेँ नमुना छै जे हमरा कि एतय दिखाई दे रहल छै अगर हम दूनियांकेँ और मुल्ककेँ छोड़ि दियै तऽ

दूनियांकेँ अन्य मुल्कमे बैसल लोकसे एकदम हु बहु बात करय छियै देख कऽ गप करय छी कम छै इयाह विकास छै अपन सभ चाइनाकेँ तऽ कई सारा लोक जे छै से उम्मीद कय रहल छै कुछ दिनमे जे छै से चाइना चाँद पर जमीन किनतै जे नाशाके एकटा बड़ा ही महत्वकाङ्क्षी प्रोजेक्ट छै उ प्रोजेक्टकेँ तहत जे छै से ओइठमा ओ जमीन किनतय और ओईपर घर बना रहल छै हँ बहुत सारा लोक ओकरा पर कार्य कइयो रहल छै जैमे से एलएन मास्क कम्पनी जे छै ओ सभसँ अग्रसर छै तऽ इहा छै विकासकेँ इयाह सभसँ पैघ नमुना छै एकर साथ ही साथ लोक मङ्गलग्रह तक जा रहल छै ओतय लाइफ एक्सपेंटेन्सी खोजि रहल छै कि कोना होइ कियाकि पृथ्वीकेँ अलावा भी चाही अहाँकेँ जगह ई पृथ्वीकेँ लोक भरि देलकै हँ